हलो जी मां माया थी ॻाल्हायां तव्हां केरु हा हा मास्टर साहिबु ॿुधायो कीअं था चओ जी मुंहिंजे पुट जो नालो त गौरव आहे

अच्छा जी अच्छा

अच्छा अच्छा हा मां हुनखे ॾेईमांसि हा हा

जी

अच्छा अच्छा अच्छा जी जी हांजी हांजी

जी जी हा हा हा हा मां हा हा मां हुनखे घर में ॾींदीमांसि रफ कॉपी तो हुते लिखाराईंदीमांसि मां तव्हांखे बिल्कुलु हांजी हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जी ठीकु आहे जय झूलेलाल